दिआदनी अथी बाड़ीमे अथी तीमन तरकारी रोपबै तऽ हम नहि रहबै तऽ हेबे दिआदनी रहतै कि साउसे रहतै तऽ ओकरासँ कहबै तऽ कनि पटा देतै पटाकऽ तब सब्जी साग फड़ल तऽ लोक अपना खेलक नहि तऽ बेचि बेचि लेलक तऽ दुइ पइसा भेल तब अपना राखलक तब राखिकऽ तब अपन कि कहै छै बेचिओ लेलक खेबो केलक आओर चलि गेलहुँ तऽ दिआदनीके कहलहुँ अपना पटा दैलए अपना पटा देलक तब ओ अपना साउसेके कोनो काम रहल कोनो काम धन्धा रहल तऽ अपना साउसेके कि ककरो कहि देलहुँ तऽ ओ अपना कऽ देलक कऽ देलक तऽ अपना अथी केलहुँ अपन सब्जी साग अपना खेबो खेलहुँ अपना तीमन तरकारी अपना बनल तऽ अपना खेलहुँ तऽ ओ अपन गेलहुँ अपन हेबे दिआदनी दिआदनी कोनो चीजे भेल अँगने घर भेल तब ईसब अपना कएलहुँ अँगना घर ईसब बरतन उरतन अपना माँजलहुँ धोलहुँ अँगना घरके सफाइ कएलहुँ बनाकऽ बाल बच्चाके देलहुँ तीमन तीमन सजमनि भेल करेला भेल बैगन सेसब भेल तऽ अपना रोपलहुँ ओकरा पटेलहुँ तबे ने ओहिमे भेल ओहिमे दवाइ मारलहुँ तब ओहिमे बतिआ भेल तऽ ओहिमे अथी भेल तब अपना फड़ल तऽ अपना कएलहुँ अपनो खाइलए अपनो अथी बेचि बेचिओ लै छी अपना खेबो करै छिए सब्जी साग जे भेल से अपना करै छिए खाइ छिए आओर रखै अथी करै छिए बेसी भेल तऽ अपना बेचि लेलहुँ आओर नहि भेल तऽ अपना घरेमे खेलहुँ तऽ वएह बच्चा आओरके हौबे ई भेलौ अपना अँगना घरमे अपना राखलहुँ ठण्डाके मौसम छी बाल बच्चाके राखलहुँ ठण्डाके मौसममे अपन ठण्डी लागि गेल तऽ वएह गरम तेल रसून तेल सबदिना मालिश केलहुँ खेलक आओर वएह राखलहुँ